भारतमे बहुत प्रकारके खेल छै चाहे जेनाकि मानि लिअ जे सभसँ लोकप्रिय खेल छै कबड्डी भेल हॉकी भेल सतरञ्ज भेल आओर बहुत ढेर रास गेम छै आ सभ अपना अपना जगहपर बहुत ही प्रसिद्ध छै आ ओहिमे खास कए कऽ माइण्ड चलवाबयवला गेम सतरञ्ज अछि जे सतरञ्जके विश्वनाथ आनन्दजी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी छै आ हुनकर हमसभ बार बार देखैत रहैत छियै कियाक तऽ सतरञ्ज एहन खेल छियै जाहिमे बलके यूज नहि होइत छै सिर्फ ब्रेनके यूज होइत छै ओहिसँ खेलयसँ बहुत अच्छा आनन्द आबैत छै